अपना तऽ बिहारोमे तऽ ढ़ेरी चीज पूजा पाठ सांस्कृतिक धरोहर छै आओर जे बुजुर्ग सब करी देलकै आओर करी रहलो छै आबैवला सृजनमे आओर भविष्यमे बच्चा सब उ ढ़ङ्गसँ हमरा नहि लागै छै की निर्वाह करै सकतै आओर करना भी चाहिए पूर्व धरोहरके संस्कृतिके खतम नहि करना चाहिए आओर जे भी छोट मन्दिर सब रऽ आस्था अलग अलग छै आओर सब रऽ आस्थासँ जुड़लो छै ई लोकतन्त्र छै आओर लोकतन्त्रमे सबके अपनो अपनो भागीदारी निभाबै छै आओर निभाना भी चाहियो आओर संस्कृतिके धरोहरके खतम नहि होना चाहिए जैसे जे लोग अभी मलेमास पड़ि गेलै मलेमास कुछ आदमी पूजा करै छै कुछ आदमी सावन मानै छै कुछ आदमी नहि मानै छै कुछ आदमी कुछ आदमी शाकाहारी छै कुछ आदमी माँसाहारी कुछके छै सावन एक मनाही छै आओर संस्कृतिके धरोहरके बचाना छै तऽ सावन दुनू महीनामे मानना चाहिए लोगोके आओर मानना भी चाहिए हमरासब मानै भी छियै आओर लोकके भी प्रेरित भी करना चाहिय की सावन मलेमास पड़लै तऽ दो महीना आओर हिन्दू संस्कृति छै आओर एकरा संस्कृति खतम नहि हुवै धरोहर आओर लोकके पूजा पाठमे भी ध्यान आओर बच्चा सबके अओरके भी लेके जाना चाहिये पढ़ै लिखै बच्चा सबके भी आओर एक्स्ट्रा देना चाहिए की संस्कृति हमलोग कऽ खतम नहि होना चाहिए पढ़ो लिखो बनो पढ़ाइ लिखाइ ही शिक्षा ही बहुत मेन जरुरी चीज है आओर होना भी चाहिए संस्कृति को भी लेके चलना चाहिए यही चीज है विशेष हम की कहू एतने कही कऽ विराम लै छो